नमस्ते नमस्ते अच्छा कहाँ जाने के लिए दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है तो कम से कम तीन हज़ार रुपए लगेंगे आँय पैर में प्रॉब्लम है तो तो पैर में भी आपकी आपके परेशानी है तो आराम से जाना है ना तो पैसे तो पड़ेंगे जी अच्छा दो तीन करवानी है हाँ तब तो फिर ज़्यादा लगेगा अरे कम से कम पाँच छः हज़ार रुपए लगेंगे दिल्ली जाना है ना दिल्ली जाना है ना दिल्ली जाना है ना आपने आपके पैर में भी परेशानी है आराम से जाना है ना हाँ और भी और कहीं घूमने जाना है हाँ आने जाने का आने जाने का तो छः हज़ार रुपए पड़ेंगे तो कब जाएंगे तो ठीक है तैयार होके आ जाना हैं आवाज सही नहीं आ रही हाँ हो जाए हो जाएगी हो जाएगी ठीक बताएंगे ठीक है ठीक ठीक नमस्कार